جی ہاں میرے علاقے کے آس پاس کئی تاریخی مقامات موجود ہیں اور جو خود میرا علاقہ ہے کالو سرائے وہ حوض خاص کے اندر آتا ہے اور حوض خاص علاقہ جو ہے وہ خود ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے جسے خلجی بادشاہوں نے قائم کیا تھا اب اسی حوض خاص کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ موجود ہے اور ایک میدان موجود ہے جو خلجی بادشاہوں نے قائم کیا تھا اور اس کے دوسری طرف جو ہے ایک بیگم پوری مسجد موجود ہے اور اس کے ساتھ متصل ایک قلعہ بھی موجود ہے اور یہ دونوں مقامات جو ہیں ایک تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ دونوں ہی دہلی سلطنت کے سلاطین نے قائم کیے تھے تھوڑی سی آگے جا کے ہمارے یہاں ایک مہرولی علاقہ پڑتا ہے اس کے اندر ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم مقام یعنی قطب مینار موجود ہے اور اس قطب مینار کو میں نے کئی بار دورہ کیا ہے اور اس سے بہت ساری تاریخی چیزوں کو اخذ کیا ہے